हँ हँ दरभंगासँ चंदन झा बजै छी कहलहुॅं जे पाली घनश्यामपुर मे हमर घर भेल बुजुर्ग आदमी सबके लिए जे छै से बहुत नीक सुविधा छै बुझलिए सरकारी होस्पिटल छै ओहि सब मे हमसब लऽ के गेलहुॅं देखेलहुॅं आजू बाजू गाँव जे छै से छै बाजू बला गाँव मे आओर बहुत नीक जेकाँ हमहुँ सब गाँव मे रहलहुॅं तऽ ख्याल राखलहुॅं बुजुर्ग आदमी सबके लिए बहुत नीक अथी छै हमरा सबके इधर सरकारो तरफ सँ वृद्धापेंसन जे होइ छै सेहो सहयोग मिलै छनि हुनका सबके लेकिन इएह सब छै गाँव मे हमर सबके हमहुँ सब रहलहुॅं तऽ हुनका सबके सहयोग केलहुॅं गाँव मे जहाँ तक रहलहुॅं तऽ इएह सब छै बुजुर्ग आदमी सबके अखन बहुत नीक सुविधा सरकारो तरफ सँ मिल रहल छै आओर डी एम सी एच दरभंगा मे एहिठाम अगर नहि सही भेल तऽ हमसब ओहिठाम लऽ के गेलहुॅं आओर अपना आगाँ कतौ कार्यक्रम होयत रहै छै सरकारी काज बहुत नीक जेकाँ हमरा सबके मिलैया प्राप्त होयैया बुझलिए की नहि जी जी जी जी